जोंनि गामिया जाम्बा जाम्बि नालाय ओइ सोरकारनि माल बुस्थुखौ मोन्नायासो मोनो मोननो गोनाङा मानो मोना बै हौवा गैयिफोरा आरो बुरैना थानायफोरा गैथारि फोरानो मोना अरुनदयनि बा माबा मदीनि मानो मोना बेफोरखौ गोजौआव थानायफोरा इसे बिजिरनांगौ मोन्नायासो मोनो मोननै मोननै मोनो मदीनिखौबो मोनो आरो अरुनदयखौबो मोनो दा जोंफ्रानो हौवा गैया एरि गैया मोना एख' एख' बुस्थु मोनफेरा जोंफोर बोरायलाय बुरैलायनानैनो मोनिफोरा मोनथायबासो मोनो बेफोरो बिराद गोजौनि मानसिनि बाथ्रा नामा बेफोरखौ बिजिरनानै नायनांगौ इसे माने सोरकारफ्रा बिजिरना नायनांगौ गोरों गोराफोरा गोजौआव थानायफोरा मोन्नायफोरासो मोनो मोन्नैखौबो मदीनिबाबो अरुनदयखौबाबो मोननो गोनांफ्रा मोना नै ओजा आरो बेया मोनलायो जोंहा मोनिफोरा मार बोरैबा मोनलायो बेफोरखौ बिजिरना नायनांगौ दे सोरकारा गोजौआव थानायफोरा मोजाङै बिजिर बिजिर नायनांगौ जों गामिनि खेला एख' माबा गैया साख्रि बाख्रि एसे गैया फैसा मोना दरमहा मोना मा दोरखार ओइ गोरों गोरा माबाफोरानो भुल मोजां बिजिरना नायनांगौ बासिनांगौ सोर मोनथावो सोर मोनथावा बेफोरखौ जानला मानला होबानो मोनो सोरबा मोनो सोरबा मोना मोनिफोरा आरो मोन्नाया मोजां मोनबाय मोनिया आरो अखान्थि गैयिफोरानो मानो मोना गोनांआसो मोनो ओरै जालाय लाङो खयजन आद हाजार दस हाजार गाहाम हाबो मोनिफोरा आरो अखान्थि मोनो बिराद बेफोरखौ गोजौनिफ्रायनो साननानै बिजिरनानै होनांगौ बेफोरनो